मनुष्यके ने जीवन बहुत यादगार होइत छै ई जीवन जुड़ैतसँ जाहिसँ बचपन बीत जाइत छै कोनो पतो नहि चलैत छै बचपनमे सङ्गी साथी बहुत किछु रहैत छै इसकुल जायब इसकुलमे खेलब कूदब मैडमके गप सुनब सरजीके गप सुनब ई सरजी डाँटब मैडम डाँटब सभ बहुत नीक लागैत छै मतलब यादगार रहैत छै जे ओ मैडम एना कहलक़ै रहए ओ मैडम एना कहलकै रहए से बचपनमे बहुत किछुसँ जुड़ल छै कोनो गाछ छै एहन एकटा गाछ पीपरके गाछके नीचाँमे बैठब ओकरा ओहिके डालीमे रस्सी बान्हिके झूला झूलब सङ्गी सहेलीके साथ घूमब फिरब किआकि सङ्गी सहेलीके साथ कतहु घूमैए लेल जाउ तऽ मम्मीसँ पूछि कऽ या पप्पासँ पूछि कऽ नहि तऽ सङ्गी साथीके ओनहिओ साथ चलि जायब या जन्मदिने भेल तऽ सङ्गी साथी जे आयब की सभके साथ मिलन जुलन ईसभ होइत छै ई यादगार रहैत छै यादगार पल याद रहैत छै मनुष्य जब पैघ